ہمارے گاؤں میں مقامی دیوی کالی ماتا ہیں ان کا ایک بہت پرانا مندر بھی ہے جہاں پہ لوگ جا کر ان کی پوجا کرتے ہیں پرشاد چڑھاتے ہیں ناریل چڑھاتے ہیں دودھ چڑھاتے ہیں ان کی پوجا پراتھنا کرتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور خاص ہندو سماج یہ کرتے ہیں سب وہاں پہ جا کر اور منگل والے دن تو وہاں پہ اور بھی زیادہ بھیڑ لگ جاتی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کی پوجا کرنے ان کو دیکھنے ان پہ چڑھاوے چڑھانے ان پہ چڑھاوے چڑھانے آتے ہیں دور دور سے لوگ منگلوا خاص کر منگل والے دن سب خاص کر منگل والے دن وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں